हेलो केब ड्राइवर बोल रहे हैं जी भैया मुझे संग्राम सागर लेक जाना था घूमने के लिए मुझे अभी कुछ टाइम से जाना था भैया

हाँ भैया मैं अभी मतलब भोपाल पहुंचा हूँ तो मैं अभी होटेल जाऊंगा होटल से मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाऊं हैं ना फ्रेश होने के बाद फिर मैं अ डिनर वगैरा सॉरी डिनर नई लंच कर लूं लंच करने के बाद मैं आपको कोल करता हूँ भैया हैं ना आप मैं विद्याश्री होटल में हूँ भैया विद्याश्री होटल आप आ जाइएगा जी जी भैया एम पी नगर के नियर बाय एम डी नगर है भैया तो आ आप अभी किस जगह हैं भैया किस लोकेशन पर हैं अच्छा अच्छा भैया तो आप आ जाएंगे ना भैया ओके और भैया उसके आस पास घूमने के लिए एक और क्या क्या अ लोकेसन है ओके अच्छा अच्छा पचीस स्टॉप भी हैं तो ओके तो भैया आप घुमा देंगे ना ओके भैया वैसे घूमने के लिए सब अच्छी जगह हैं ना ऐसे मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना ओके भैया अगर मैं पूरे दिन के लिए आपको बुक करूं तो आप कितना चार्ज करोगे ओ और अगर चार घंटे के लिए अगर चार घंटे के लिए मैं बुक करूं तो अच्छा अच्छा ठीक हैं भैया तो मैं आपको अब वैसे आपकी गाड़ी में ए सी तो लगा हैं ना भैया कार में ओके ओके बाकी ब्र ब्रेक वगैरह सब सही हैं ना गाड़ी की कंडीशन हाँ हाँ भैया तो फिर मैं आपको मैं आपको कॉल करता हूँ आप थोड़ा देख लीजिएगा मैं आपको वन डे के लिए पूरा बुक कर लेता हूँ हैं ना भैया तो फिर आप मुझे संघम सागर लेक घुमा दीजिएगा और उसी के साथ फिर में प्लान करता हूँ आप मुझे बता दें की कहाँ कहाँ घूम सकते हैं जी भैया हाँ तो ओ जी जी मैं आपको अभी पाँच मिनट से फोन पाँच मिनट से नहीं मैं अभी होटल चले जाऊँ होटल में देख लेता हूँ कैसे क्या व्यवस्था है मैं डीन लंच कर लू लंच करने के बाद आपको कॉल करता हूँ है ना तो लंच करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा क्या होता हैं क्या नहीं होता हैं लेकिन चलना पक्का है सिर्फ टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो सकता हैं हैं ना भैया है ना तो फिर जी भैया आप आप बेफिक्र रहेगा कि मुझे आपको बुक करना है है ना जी भैया ठीक ठीक